हॅलो आं आं केले तुवें रेडी आं सांगल्या तितकें केल्या मगे हय म्हाका एक सांगे कितके जाले सगळो टोटल दोन लाख येटी ठावजण मायज जालें मगे हांवें तुका लायलेलें केन्ना पंदरा दीस पयलीं करूंक लायलेलें मगे तेन्ना तुजें कशें आसलेलें सवाय आसलेले मगे चड हांवें तुका केल्लेले तुका हांवें तेन्ना आसलेले कशे तेन्ना साठ हजार आसलेले आनी आतां साठ हजार म्हणजे तुवें साठ हजारान भरूंक जाय न्हू तें खंयीसर हांवें तुका दुसरे साठ हजारान दुसरें तुका हांवें दिल्लेले जाल्यार तुवेन वाडोन दिव येता आसलेले न्हू म्हाका ते चड जाले मगे आनी आतां हांवें तुका पयशे दिवंक ना म्हणून तुवें म्हाका आतां अशें धरले आनी हांवें तुका फूल पयशे दिल्लेले जाल्यार म्हाका तूं तशी रेट धरची नासलेली आ म्हाका खबर ना आनी तो तुमचो तो चुलतो आसलेलो तो बरो मगे तो वेळ बरो सवाय बी धरतालो तुवें म्हाका खूब कातर मारली मगे म्हाजे पूण आतां खूब वाडलें मगे तें पूण आतां पय सद्द्या म्हाजे कडे तितकें ना म्हाजे कडे सद्या न्हू दोनूच लाख आसा हांव तुका ते दोन लाख दिवंक शकता ती एटी ठावजन आसा पळय न्हू तें हांव तुका मागीर दिता जाता मगे म्हाजे कडेन ना सद्द्या आतां चाळीस हजार तुका दिवच्याक मागीर दोन लाख हाडलें हांवें एक आठ दिसांनी दिता तुका आठ दीस मात्शें एरेंजमेंट जाला जातलें मागीर तुका हांव दिता आतां म्हाजे लग्नाचे बी खर्च आसा न्हू गे म्हाका आतां लग्न बी करूंक जाय न्हू तुजे हांव दिता गे भियो नाका तूं हांव दिता पयशे म्हाका तुजो तो चुलतो वळखाता सारको आं मागीर आनी म्हाका मगे हे गे दोन मुदयो करूंक जाय आसलेले कपल्स मुदयो घे त्यो कशी धरतली तूं आतांची रेटीन धरतली काय तूं हांयेन तिसो भांगर केला ती रेटीन धरतली आतांचे रेटीन आसा तेजे मातशे पयश्यांक रावता मगे तूं लग्न जावन दिता हय तें जालेत गे ते हांव तुका थोडे दिता हांव आनी थोडे तुका मागीर म्हाजे चेडवाचे लग्न जाले म्हणटगीर दिता

आं बरें सर बरें थँक्यू आं